हैलो बीर जी कुद्धर ओह् तुस आं कल्ल में तुंदे कन्नै आई ही ना विजयपुर दा बैठियै ते मेरा पर्स थुआढ़े ऑटो च रेही गेदा नेईं नेईं बीर जी थुआढ़े ऑटो च गै रेही गेदा ते ओह्दे बिच मेरे डॉक्यूमेंट पेदे न ते में तुसेंगी ईनाम बी देई ओड़गी में हा तुस दिक्खो सेही में शैल करियै आक्खा नी मेरे आक्खनै उप्पर शैल करियै दिक्खेओ मद लब्भी गै जाह्ग मेरे डॉक्यूमेंट न नुहाड़े च जरूरी चाहिदे न में नेईं नेईं ऐनी रेह् दा ऐ ऑटो च गै क्योंकि में थुआढ़े ऑटो च गै बेहियै आई ही होर कुसै दे ऑटो च आई गै नेईं में आं लब्भग ते भेजी ओड़ेओ बड़ी मेहरबानी होग तुंदी क्योंकि अस अस विजयपुर रौह्ने आं विजयपुर दा गै बैठी ही ते आई ही थुआढ़े कन्नै में आं ते हून तुस दिक्खी लैयो आं आं जरूर भेजी ओड़ेओ आं पता केह् में एड्रैस तुसेंगी अपना भेजी ओड़ने आं ते तुस इस्सै एड्रैस उप्पर भेजी ओड़ेओ अच्छा ठीक ठीक